असां हिंदू धर्म जा आहियूं असां हिंदू धर्म में बि सिंधी आहियूं असांजा ईष्ट देव झूलेलाल आहिनि झूलेलाल असांजा समुंड जा देवता चवंदा आहियूं असां झूलेलाल जी पूॼा असांजा मर्द तूफ़ान में ऐं समुंड में वेंदा आहिनि तंहिं महिल असां ईष्ट देव खे मल्हाइण लाइ असां पूॼा कंदा आहियूं की असांजा मर्द सही सलामत घर अची सघनि चेटीचंड असांजो ॾाढो सुठे नमूने मल्हाई चेटीचंड में सिंधु प्रदेश में हिकु निठुक नमुक नागर में हिकु मिरुख शाह नामक जो राजा हो ऐं हिनजो राज्य उहो हिंदू धर्म पर ॾाढो अत्याचार कंदो हुओ ऐं हिंदू धर्म खे दॿाईंदो रहंदो हो हिकु बार धर्म जे परिवर्तन लाइ सत ॾींहं तंहिं महिल ॾाढो हैरानु कंदो हो तंहिं महिल सिंधु नदीअ ते सभु वञी करे वई रहिया हुआ ऐं बुखिया ऐं पियासा वञी वरुण देवता खे मल्हाइण लाइ वेठा हुआ त तंहिं महिल वरुण देवता अने अची करे झूलेलाल मछलीअ ते वेही करे महापुरुष जो रूप खणी करे आया हुआ तॾहिं खां असां चेटीचंड सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं चेटीचंड में असां चालीह ॾीहनि जो विर्त रखंदा आयूं विर्त में असां ॿाहिरों पाणी बि न पीअंदा आहियूं असां ॿ जोड़ियूं कपिड़नि में रहंदा आहियूं ऐं चांवर न खाईंदा आहियूं तेल न खाईंदा आहियूं ऐं असां चंपल जो बि ध्यानु रखंदा आहियूं चंपल न पाईंदा आहियूं ऐं हेठि सुम्हंदा आहियूं ऐं ई चालीह ॾींहं असां रोज़ु लाल ते वञी करे अखा पाईंदा आहियूं पला पाईंदा आहियूं ऐं आरितियूं कंदा आहियूं ऐं वटियूं सजाईंदा आहियूं ऐं रोज़ु नयूं नयूं सेसाऊं रधंदा आहियूं इअं करे असां छेले चालीह ॾींह पूरा करे चालीह ॾींहं सभु मायूं मटियूं खणी मथे ते ईष्ट देव जे समुंड ते वञी करे हुनखे पधराइण वेंदियूं आहिनि ऐं असां डी जे सां ऐं वॼंदे ॻाईंदे असां झूलेलाल ईष्ट देव जी पूॼा चालीहनि ॾींहंनि ते कंदा आहियूं